ایسی بہت سی کتابیں ہیں جن سے میری زندگی کے تصور یا نظریے پر نمایاں اثر پڑا ہے میں سب کو تو نہیں بیان کر سکتا لیکن میرے پاس دو بہت اہم کتابیں موجود ہیں جو مجھے ان کتابوں کے مصنف کی وجہ سے پسند ہیں سر سید ہمارے محسن ہیں اور ان کی سوچ اور فکر کے ساتھ ان کی تحریر بھی بہت عمدہ ہے ان کا اسلوب اور ان کا طرز انشاء لاجواب ہے اسی لیے میں ان کو ضرور پڑھتا ہوں اسی مناسبت سے ان کی دو بہت اہم کتابیں میں نے اپنے ایک استاد کی مدد سے بہت مشکل سے حاصل کیا ہے ان میں سے ایک کتاب کا نام آثار الصنادید ہے جو سر سید احمد خان کی مشہور تصنیف ہے جس میں انہوں نے دہلی کی تاریخی مقامات اور آثار قدیمہ اور اپنے زمانے کے فقراء اور علماء کا ذکر کیا ہے یہ کتاب اٹھارہ سو سینتالیس میں شائع ہوئی تھی دوسری کتاب اسباب بغاوت ہند ہے جس میں انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے اسباب بیان کئے ہیں یہ دو کلاسک کتابیں میرے پاس موجود ہیں اور کسی قیمتی سرمایے سے کم نہیں